माबा खबरमोन औ औ

मानिबा मोन औ औ फुजायाव थारमानि आङो नों मा ओरैनो जैग'ल' सावनायबाथ' नोङो बे जैग' गासैबो जैग' खरसा मस्ला मस्लि फिथाइ सामथाइया नांजोबगोन आरो ओमफ्राय नारें जुमब्रा होयो माबायाव बिश'कर्मायाव औ बिशकर्मायाव मानि नारें जुमब्राखौ नांगौ आरो बे होग्रा बादिनो जेरैबादि होयो बे बादिनो बे जयग'आथ' बे खरसा बेनोसै आरो औ औ बेखौ औ बेखौ बावनांगौ आरो बेखौ जा दङ बे लहा लहिनि औ औ बायदिसिनाखौ बेखौ था थालिर लाइजौ माबा बनानै सिन्दुर फोथा मोन्थाम थुदो आमफाय बिबार बाहाय बावनांगौ आरो ओय माबा गेजेराव गुफुर ओरै जिं जिं गोजा बारथाम बिबार होनानै ओमफ्राय बे बेनि आफाङावनो बाहाय बे थालिर लाइजौआवनो आफाङावनो बावजोब नांगौ आरोखि औ औ औ औ औ औ औ

औ दे दे दे दे दे दे जागोन दे औ औ दे दे जाबाय साजायनायाथ' जोंनि नियमाव बे माबानांगौ आरो बै सिन्दुर माबा खेमसि गोदान नांगौ आरो गंसे औ खेमसि गोदान ओमफ्राय बेवहाय माबा नांगौ आरोखि रिबन बै फिथाया बेखौ नांगौ ओमफ्राय बे न' गोदानखौ खुन्दुं जेन'बा साथथा सोंखननांगौ आरोखि बे सोरगिदिं ओमफ्राय बेवहाय बिदिनो बेल बिलाइ बा जबा बिबार थायजौ बिलाइफोर आलायनांगौ आरोखि औ औ औ दे दे